जी नमस्कार पंडीजी जी हम एकटा अहाँके महाजने बुझू कि हमरा अहाँसे एकटा कर्मकाण्ड से सम्बन्धित पूजा जी हमर नाम भेल अभिनय झा हम बजैछी अहाँके मेजरगंज सीतामढ़ी से अभिनय झा कहलहुॅं है अच्छा जी तऽ हमरा अहाँसे एकटा पूजा संबंधित किछु जानकारी लेबाक छलए अहाँके समयो छलए पूजा कराबयके लेल अहाँके दिन अहाँके एक नवम्बरके छलए तऽ अहाँ अपन आशीर्वाद देतिए उपस्थित रहितहुॅं तऽ बड्ड कृपा हैत अच्छा ठीक छै त हमरा हनुमान साधना छलए कराबयके लेल हमरा बच्चाके लेल माँनल छेलए देखियौ हमरा तऽ ओतय जी एक तारीखके कराबयके चाहे छी एक तारीखके एक नवम्बरके जी जी जी जी जी जी जी एक तारीखके एक नवम्बरके बजलों हैं जी तऽ नहि साँझेमे करबै दिनमे नहि राति साँझेमे नहि तऽ पंडीजी ओ हमरासबके विचार छलए दिनमे बाहर रहै छियै साँझमे सब इक्कठा हेते तऽ साँझे मे भय जेतै तऽ बड्ड नीक रहिते एहिलके जी जी जी जी जी जी जी और किसब सामग्री लगते किसब व्यवस्था हेबाक चाही से हमरा विवरण दय देतहुॅं जी लगै छै लेकिन ओत्ते विस्तारमे नहि छै ताहि लए के सोचलहुॅं जे अहींके पूछि ली जी जी जी जी जी जी जी पंचीकर्म और गोधन से चलते काज जी जी जी जी अहाँ अहाँ कए गोटासे एबै पंडीजी जी ओ अकेला तऽ कीर्तन हेतै नहि मण्डली तऽ लए के आबय के पड़ते ने अहाँ लेके आबि जेबै जी नहि नहि हम अहींके बाजि रहल छी पहिला बेर अथिके अहाँ लेके एबै मण्डलीकें जेभी लागते से अपन